बर' हारिमुआव बर'नि मोनसे गाननाय जोमनायजों सिनायथि होनो हायो आरो मोसानाय दामनाय देनाय बेफोर बायदिजोंबो बर'नि हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो बर'नि गाननाय दखनाया बिद'नजों बर'खौ सिनायथि होनो हायो बर' मोसानायाव दखना बिद'न गानना ब्लाउस गोजा गानो आरो सादोर आर'नाइ सादोर गोजा जोमनानै बेफोरबायदि गाननानै मोसायो आरो बर'नि मोनसे मोसानाय मेथाइयानो बागुरुम्बा बेखौ मोसानानै बर'खौ बर' होननानै सिनायथि होनो हायो आरो बर' रावजों बर'नि रावखौ सिनायथि होनो हायो बर'आव गोबां दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि रोखोमनि दङ बेफोरनि गेजेरजों बर'खौ सिनायथि होनो हायो आरो बर'नि मोनसे धोरोम बे धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम बेनो बर'नि गुबै धोरोम बे धोरोमजोंबो बर'खौ मोनसे रोखा सिनायथि होनो हायो आरो बर'नि जानाय लोंनायजोंबो बर'खौ सिनायथि होनो हायो बर'नि दोरोङारि ओंख्रियानो जाहैबाय अनला ओंख्रि बे अनलाजों दाउजों संनाय ओंख्रियानो जाबाय बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बेफोरजोंनो बर'खौ सिनायथि होनो हायो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदि मैयानि गेजेरजों बर'खौ मोनसे बर' होननानै सिनायथि होनो हायो